नंढे हूंदे जॾहिं मां ॾहे दर्जे में पढ़ंदी हुयसि तॾहिं मुंहिंजो हिकिड़ो सहपाठी उहो गोपाल नाले जो उन मूंखे हिंदीअ में हिकु आखाणी लिखी ॾिनी हुई जेका मूंखे चई कि हिन खे सिंधीअ में लिखे करे ॾे त मां हुन ज़माने में ओॾीमहिल हुन खे उहा आखाणी सिंधीअ में लिखी ॾिनी हुई हिंदीअ में मां बदले करे उन खे सिंधी कयो हो ऐं तमामु सुठो मुंहिंजो मूंखे लॻो हो ऐं हींअर बि मां कंहिंखे हिंदीअ जो आखाणियूं पढ़ंदी आहियां पोइ हुननि खे सिंधीअ में बदले करे पोइ मां उहे आखाणियूं ॿारनि खे ॿुधाईंदी आहियां